ठीक हइ हमरा घरमे हमरा गाममे खेती होइ हइ गहूम होइ हइ मकइ होइ हइ आलू होइ हइ मटर होइ हइ बोकला होइ हइ राजमा होइ हइ आलू मकइ मटर बहुत सारा बहुत होइ हइ सबचीज तऽ कथी कहै हइ गहूम होइ हइ आओर बहुत फायदा होइ हइ गहूम छिटै हइ बाउग करै हइ बहुत अच्छासे होइ हइ खेतीमे मकइ रोपलक तऽ मकइमे आलू भेल मकइ भेल राजमा भेल काते काते लगा दै हइ बौकला तऽ बौकलो भऽ जाइ हइ इएहसब खेतीमे होइ हइ बहुत अच्छा चीजसब उपजै हइ तऽ सब काटै खोटै हइ खाइ हइ करै हइ इएहसब होइ हइ खेती गिरहस्थीमे कि हइ बजारमे बढ़िआँ बढ़िआँ दोकान हइ खानपुर बजारमे बढ़िआँ बढ़िआँ दोकान हइ होलसेलर हइ सबचीजके महगा पड़ै हइ सब गिट्टीसे बालू रे सिमेन्ट रे ईंटा रे सब महगा होइ हइ बहुत भेल जाइ हइ सब खरिदके आनै हइ तऽ घर दुआर बनाबै हइ सबकिछु करै हइ सिङ्गार पटारके दोकान खोललक बहुते लाभ होल सबचीज बेचलक उचलक तऽ दोकान दौड़ीसे आनलक बजार जइऔ तऽ सेब सन्तरा अङ्गूरके दाम फल फूलसब बेचलक खएलक पिलक आनलक खरीदके बहुत महगा महगा बिकाइ हइ सबचीज खाइ हइ पिए हइ किएमे बहुत अपना लागै हइ दूरोसँ जाइमे बेसी भाव बढ़ल रहै हइ खाइ पिएवला चीजमे आनै हइ बजारसे खरिदके कपड़े लत्ते सारे समान तऽ तनि हुआँ जाके सस्ता मिलै हइ अपना गाँवमे भारी भारी दोकान हइ तऽ महगामे दै हइ खाइ हइ आनै हइ अपन लहठी रे चूड़ी रे सिङ्गार पटार जितना समान होतै होइ हइ इएहसब आनै हइ कीनिके सभ आनै हइ तऽ अपन खाइ पिए हइ बाल बच्चाके खिबै पिबै हइ अपन करै हइ काम धन्धा एनाहिते एतेक दुरस्थ जाइ हइ तऽ खरीदके लाबै हइ कोनो कोनो काज चीज तऽ अपन एतेक सुन्दर आनै हइ कपड़े रे बच्चा सभके शर्ट पैन्ट ईसब बजार सबमे दै हइ बहुत महगा होलसेलरमे बजारमे दोकान दौरीमे सबचीजमे आनिके तैओ खरिदके लोक पहनाबै हइ बच्चासभके रखै हइ खिबै पिबै हइ इएहसब काम करै जाइ हइ सभ सङ्गे साथे सभ जाइ हइ कोइ खेतमे खेतमे कमाइ हइ आलू खुनै हइ कमैनी करै हइ तऽ आलू खुनिके आनै हइ करै हइ गहूम काटै हइ धान होइ हइ मकइ होइ हइ गहूम होइ हइ सबचीज होइ हइ अपन अपनसब आनै हइ करै हइ अपन अपन खाइ हइ पिए हइ अपन अपन रखै हइ बाल बच्चालए जोगाके गहूम रे चाउर रे साल भरिके दाना रखिके खाइ हइ पिए हइ आलुए होलै खेतमे आलू हो जाइ हइ तऽ कोल्ड स्टोर भेजा दै हइ पाँच बोरा दस बोरा अपना घरमे राखि लै हइ छओ महिना खाइ हइ गहूम रे मकइ रे आलू रे इएहसब होइ हइ गिरहस्थीमे सबचीज गिट्टी बालू सिमेन्ट ईसब महगा भेल जाइ हइ घर दुआरि सब बनाके आनै हइ आनै हइ खरिदके तऽ अपन घर बार बनाबै हइ हमरा आरके तऽ नहिए सबचीज आनि आनिके करै जाइ हइ हमहूँ आर कोशिशमे छी हमरो आओरके नहि बनल हइ तऽ बनेबै घर दुआरि सबचीज करबै अपन आबै हइ करै हइ सबचीज जाइ हिए तऽ आनि आनिके करै छिए सबचीज हमहूँ आर बाल बच्चा मिलिके काम धन्धा कऽके रखै छिए सबकिछु होइ हइ